मेन कल्चर जेह्का ओह् कुद्द दा मेला कुद्द मेले च जेह्के लोक जंदे उत्थें उत्थें गै रौहंदे शैल मेले उत्थें बंग्गां खरीद दे होर उत्थें कुश्ती बी होंदी ते उत्थें बड़े लोक जंदे ओह् उधमपुर दा जेह्का बड़ा गै बड़ा मेन कल्चर ऐ सोशल आस्तै सोशल ट्रडीशन आस्तै सारे लैंग्वेज डोगरी डोगरी दे बंदे जेह्के सारे उत्थें गै रौहंदे रीलिजन हिंदुआं गै कस्टम रौहंदे कोई चक्कर निं एह्दा ओह् बड़ा स्हेई लोकां दा फेमस ऐ उस आस्तै लोक बड़ा किश करदे ओह् सभनीं कशा ओह् सभनीं कशा जेह्का ट्रडीशन कल्चर फॉर्नर फॉरेन कल्चर पता निं केह्ड़ा प्रैक्टिस इंप्लॉय मिगी बी निं ऐ पता तुस जानीं इं'या सारे कशा करा दे